कुछ ॾींहं पहिरियों मां हिकु कुर्ती वरिती हुई उहा कुर्ती हेॾी सुठी निकिती हेॾी सुठी निकिती जो बसि अॼ मु मां वरी बाज़ारि में ॻोल्हण थी वञा त उहो कुर्ती मिले नथी मूंखे हिन कुर्तीअ जो पोडक्ट ॾाढो सुठो लॻो कपिड़ो जाम थधो आहे कलर बि ॾाढो ई सुठो आहे ऐं एतिरनि दफ़ा धोपिजी आहे न त उहो कप कपिड़े जो कलर बि नथो निकिरे ऐं थदो थधो थो लॻे कपिड़ो मतिलबु सुठो पियो लॻे ही हुन कुर्तीअ जी ॻाल्हि ही अलग आए न को वधीक फिट आए न को वधीक ढिली आहे सुठे नमूने ॿाहिंयूं वाइयूं सभु सुठी डिज़ाइन बि सुठी पई लॻे थधी मतिलबु सुठो पाइण में कीअं लवंदी आ कुर्ती कपड़ो मस्त हे रिज़नेबल पेसा बि वधीक न हुन कप कुर्ती जा उहा ऐं कुर्ती हिन कुर्ती जो त मूंखे लॻे थो ॿी कुर्ती मिलंदी कोनि हीअ कुर्ती एॾी सुठी निकिती जंहिंजी हथ न आहे हिन खां पहिरियों मां कुर्ती जाम पातियूं पर हीअ जेकी कुर्ती वरिती ऐं मां जेकी पाती आहे ॾाढी ॾाढी सुठी कुर्ती निकिती आहे हाणे मां हुन भई खे चवंदी आहियां कि भई अहिड़ो ई माल ॿियों घुराए ॾिए पर उहो माण्हू चए थो की हिन कुर्तीअ जो माल हा मिले ई न थो ऐं मूंखे हीअ कुर्तीअ जे सवाइ ॿी कहिड़ी कुर्तियूं वणनि ई नथियूं हीअ कुर्तियूं मुखे ॾाढी ॾाढी सुठी लॻंदी हुई ॾाढी वणंदी हुई हीअ कुर्ती